ہیلو کیا میری بات اسکول کے پرنسپل سے ہو رہی ہے سر میں آپ کی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ٹویلتھ میں پڑھائی کرتا ہوں تو کچھ سبجیکٹ ہیں جن کو سمجھنے میں مجھے دشواری ہوتی ہیں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جیسے انگلش کا سبجیکٹ ہوا ہندی کا ہوا میتھ ہوا اور اردو پریشانی یہ ہے کہ میں اسکول میں مجھے بنچ سیٹ مجھے پیچھے ملی ہے اور بچے شور بہت مچاتے ہیں تو پیچھے تک بات جو اساتذہ سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس پرابلم کا اگر کوئی سلیوشن ہو تو آپ بتا دیں تاکہ ہم لوگ جو پیسے لگائے ہیں پڑھائی میں تو وہ پیسے بھی ادا ہو جائیں ہم لوگوں کا سال بھی کامیاب ہو جائیں اگر آپ اس کے متعلق کچھ کر سکتے ہوں تو کریں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی جی اساتذہ کو کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اتنے بچے ہیں کیا کر سکتے ہیں شور مچاتے ہیں بچے سمجھتے نہیں ہیں تو کہا کہ پرنسپل سے آپ تو ہم نے سوچا کہ پرنسپل سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہی کوئی سلیوشن نکالیں گے جی ہم نے سب اساتذہ سے بات کی میتھ کے ٹیچر سے بھی اور انگلش کے بھی ٹیچر سے بھی سب اساتذہ سے بات کی سب نے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں آپ پرنسپل صاحب سے بات کریں تو وہی کوئی سلیوشن بتائیں گے تو آپ تو ہم ایک اسٹوڈنٹ کے ناتے آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سب اساتذہ کو بلا کے ان کو ان سے ان کو بات سمجھائیں کہ آپ بچوں کو سمجھائیں تاکہ وہ سب بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک اوکے